हेलो ठीक हो आप कैसे हो अरे दीदी देखो ना कितना हल्ला हो रहा है रात दिन सो ही नहीं पा रहे हैं ये लोग दिन मे तो दिन मे रात मे तक परेशान कर के रखे है बिल्कुल तो ये आख़िर कब चलेगा कब तक सहेंगे चाहे बच्चे पढ़ नही पा रहे हैं हमारी तल तराब तबियत अलग ख़राब है करें तो करे क्या आज तो बोलना पड़ेगा इनको कम करो यार अपना ये इतना कब तक चलेगा काम इनका कम से कम दिन मे करो भाई रात मे तो सोने दो हाँ भाई आज तो शाम को बुलाते हैं सबको सेक्रेटरी साहब को बुलाते है कइ कहेंगे की बंद करोवाओ ये काम रात रात को दिन का अच्छा लगता है एक टाइम का पूरे चौबीस घंटे वही वही वही वही वही वही हाँ हाँ भाई कम अब चलो ठीक देखते है और सब घर मे बढ़िया हाँ भाई हम भी कहे एक बार चलो बात कर लेते हैं तो शाम को सब को बता देते हैं कॉल क रके कि शाम को छः बजे मिलते है हॉल में अपन बोलेंगे की बंद करोवाओ ये थोड़ा बहुत काम मतलब थोड़ा दिन में तो कर लो कम से कम रात मे बंद कर दें हाँ

हाँ हाँ हाँ ठीक है तो मिलते हैं फिर शाम को ठीक है ठीक है ओके हाँ राधे राधे जी जी राधे राधे